हलो जय झूले हा मुंहिंजो न फ़ोन जेको यूस पेई कया न उहो ख़राबु थी वियो आहे फ़ोन विच विच में बीह थो रहे हले नथो कंहिं महिल बंदि थो थी वञे बैटरी डाउन थी थी वञे त इनकरे मूंखे न हाणे ॿियो फ़ोन वठिणो आहे ॿियो फ़ोन तव्हांखे अवेलेबल आहे कहिड़ा कहिड़ा मॉडल्स आहिनि मूंखे ॿुधाईंदव प्लीज़ मां रेडमी रेडमी नोट फोर मां रेडमी प्रेफ़र कंदमि छो त पहिरों हुनजो एंड्रॉइड जेको वर्जन आहे मूंखे उहो वणंदो आहे हिन करे मूंखे रेडमी वधीक थो वणे त मूंखे रेडमी जो ई ॿियो प्रोडक्ट ॿुधाईंदा की कहिड़ा हाणे नवां लॉन्च थिया आहिनि या आया आहिनि मार्केट में हा पंद्रहं हज़ार पंद्रहं सोरहं हज़ार ताईं

ब्लू कलर हाणे त इंटरनल जी बी जाम सुठी अचे थी हाणे त टू फ़िफ्टी सिक्स जी बी अचे थो ऐट जी बी मैमरी ऐं इंटरनल टू सिक्सटी जी बी रैम त मूंखे हुन में ई ॾेखारिजो न ॿ टे मॉडल्स ॾेखारियो तव्हांखे अच्छा

अच्छा घणी देरि जो बेकअप आहे अच्छा ओके अच्छा अच्छा ठीकु आहे मेटल ब्लू हलंदो मेटल ब्लू हलंदो हा हा हा

हा अच्छा अच्छा न न इहो ई हले ठीकु आहे तव्हां पैक कयो ठीकु आहे तव्हांखे कैश खपे के कीअं तव्हां कंदा अच्छा ठीकु आहे मां कैश प्रिफ़र कैश तव्हांखे ॾिया थी कैश हा असां कंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल